جی ہاں بچپن سے تاریخ کے بارے میں سیکھنے کا ہمیشہ لطف اٹھایا ہے ایک تاریخی کہانی جو مجھ پر بہت اثر انداز ہوئی وہ ٹیپو سلطان کی کہانی ہے ٹیپو سلطان میسور کے بہادر حکمران تھے جنہوں نے اٹھارہویں صدی میں انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں ان کی بہادری اور حب الوطنی کی داستانیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ایک خاص واقعہ جو مجھے ہمیشہ متاثر کرتا ہے وہ ان کی آخری جنگ ہے سترہ سو ننانوے میں جب انگریز فوج نے سرنگا پٹنم پر حملہ کیا ٹیپو سلطان نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے بہادری سے لڑنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے اس عزم کے ساتھ انہوں نے اپنی آخری سانس تک جنگ لڑی اور شہید ہو گئے ان کی بہادری اور قربانی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ حق اور آزادی کے لیے لڑنا کتنا اہم ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو ٹیپو سلطان کی یہ کہانی ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہے اور مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ کبھی بھی نا انصافی کے سامنے ہمت نہ ہارو ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ عزت اور وقار کی حفاظت پر قیمت پر کرنی چاہیے